ہاں ہیلو جی آپ شاہد بھائی بول رہے ہیں جی میں شاہابادذ بول رہا ہوں ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ حال ہی میں آپ نے مقان لیا ہے دوسرے ملک میں جا کر تو مجھے پاس مجھے بھی پاس بک اپڈیٹ کرانا ہے ہاہر سی بات ہے آپ نے بھی پاس بک اپڈیٹ کرایا ہی ہوگا کرایا ہے تو مجھے بھی کروانا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا اگر آپ بتاتے تو بہت مہربانی ہوتی جی میرے پاس اپنے ملک کا آئی ڈی کارڈ ہے جی تو اس کے لیے مجھے پاسپورٹ آفس جانا ہے جھی جی بہت شکریہ اور ایمبینسی بھی اگر جانا ہوگا تو میں چاہوں گا اور کیا اس میں پروسیس ہے اور بھی کچھ پروپ

بہت شکریہ آپ کا ہاسپورٹ آفس بھی جانا ہے اور ٹھیک ہے ایمبینسی بھی جانا ہوگا جی بہت شکریہ آپ کا